आसाम डन बस्क' इउनिभारसिटि आव एडमिसन खालामनो थाखाय एनट्रेन्स एग्जाम होनाङो एनट्रेन्स एग्जामाव पास जायोब्ला इन्टारभिउ जायो जेराव फरायसाफोरखौ सोंनाय जायो माखासे सोंथि बेखौ बिफोरखौ गासैखौबो नायनानै एडमिसन एडमिसनाव एडमिसन लानो होनाय जायो एडमिसन लानो थाखाय फरायसाफोरा फरायसाफोरनि क्लास तुवेल्भनि मार्कआ बुहुत मेटार खालामो